आंथ' गानखौ ख'ननो बिराद मोजां मोनो इन्टारेस्ट मोनो माबा गानखौ खनो आङो बैसागु गानखौनो साबसिन मोनो आरो आङो बैसागु गानखौ खननो मोजांसिन मोनो ओमफ्राय बैसागु गानखौ खननो मोजां मोनो ओमफ्राय क्लासिकेल नियाव क्लासिकेल नि गानफोरखौ आं बारा मोनथिया ओरैनो खननायाव बिराद मोजां मोनो आरो बिदिनो बैसागु गान बैसागु समावबो बैसागु आव फांसन जायोबा गामियाव फांसन जायोबा बादायनायाव ओरैनो आङो लिरलाबायनानै मिथिंगाखौ रुजुनानै ओरैनो आङो बानायलाबायनानै बादायनायाव बादायलाबायो खनलाबायो मानसिफोरा आंनि खननायखौ माबायदि मोनो माबायदि खोनायो बेखौ मोनथिला आंहा आंनि इन्टारेस्टै खनबाय बादायलाबायबाय बिदिनो इनटारेस्ट आव जायो जाया बुजिला आरो ओमफ्राय ओरैनो न'आव थानायवथ' संनायफ्रावनो होन बिदिनो माबा माबि मावनायफोरावनो एसे एनै ओरैनो खनलाबायनाय मानाय बेफोर बायदियाव गोसोखां गोसोखां खनलाबायनानै खामानि मावनायाव गान खननानै खामानि मावनो बिराद इनटारेस्ट मोनो आरो आङो खामानिखौ गान खननानै मावोबा एरनाय मोनलायलायो इनटारेस्ट दङ आङो गान खननायाव ओमफ्राय बबे गाना गोब्राब जायो बबे गाना गोब्राबसिन खननायाव गोरा जायो आं बेखौबो मिनथिया जायखिजाया आङो सफा सफा बिदिनो जेखौ गोसो जायो बेखौनो खनलाबायो नालाय बुजिला आरो बबे गाना गोब्राब जायो फुराबो खननाय जाला बेबो मालायनि जेनेबा बे गौतममोन सुलेखामोन खननाय गानखौ फुरा खनफेरनाय जाफेराखै ओरैनो ससे ससे जेखौ गोसोआव फैयो बेखौ खामानि मावनायफोराव खनलाबायबाय ओमफ्राय बिदिनो बैसागु गानखौ ओरैनो सबाद सबिद खनलाबायबाय ओमफ्राय ओरैनो बानायनानै खनलाबायनो बिराद इनटारेस्ट मोनो आरो गानखौ आङो